असांखे यात्रा जे दौरानु चङे प्रकारनि जी किल्लतुनि जो सामिनो करिणो थो पिये केॾी केॾीमहिल कंहिंमहिल किथे छा आहे आए ट्रेन जो टाईं थियो आहे ख़बर पई त स्टेशन ते पहुंतासीं त ट्रेन किथे किलाकु लेट किथे ॿ किलाक लेट चङा ई दफा त इएं थी आहे ट्रेन जो बिलकुलु छह छह किलाक लेट आहे केॾी केॾीमहिल वरी ईअं अचानक सां केंसिल थी वञे त कन्फर्म टिकेट में बि ख़बर न पैजे की भाई केॾीमहिल ट्रेन केंसिल थी वई केॾीमहिल रूट डाईवर्ट थी वियो इए चङियूंई समस्या आहिनि जे यात्रा में परेशानियूं पैदा कंदियूं आहिनि कंहिं कंहिं स्टेशन ते भाई जेके नंढे गांव शहरनि जूं स्टेशनियूं आहिनि किथे शौचालय जी कमी आहे टॉयलेट जी कमी आहे गर्मिन में ख़ासि तौरु सां पाणीअ जी कमी किथे पीअण लाइ पाणी कोन्हे त किथे वरी नलकनि में पाणी आहे त पाणी एडो तमामु गरम जो माण्हू पीअण त छॾियो मतिलब इअं उपयोगु करण लाइ बि पाणी न थो रहे पियो ॿिए किथे साफ़ सफाईअ जी कमी लाईटिन जी कमी यात्रा में त इहे कमियूं त लॻभॻि अचनि ई थियूं पयूं चङा ई स्टेशन ते माण्हुनि खे लंबे सफ़र ऐं दूरी थो करे अ लंबी दूरीअ ओ सफ़र थो करे किथे खाइण पीअण जी कमी किथे छा आहे हर स्टेशन ते त कुझु खाधो पीतो मिले न थो पियो किथे कुझु आहे किथे कुझु आहे त माण्हुनि खे रोटी पाणी जी समस्या ऐं किथे कुझु समस्याऊं इहे आहिनि ई आहिनि असांजी मतिलबु इअ बि वेनती आहे त सरकार हिननि स्टेशनिन खे बि ॾिसे भाई जिते माण्हू लंबी दूरे जो सफ़र करे थो त उते खाधे पीते जी व्यवस्था स्टेशन ते किथे ॿियो न त साईं चांहि पाणी बिस्कुट ई व्यवस्था त हुजणी खपे भाई घटि में घटि माण्हू कुझु त पेट में अन्न वञे इहो माण्हू लंबी दूरी तय करे सघे